दिशा कशें आसा बरें आसा आगो भुरग्यांचे उलोवंक जाय आसलें तुज्या कडेन भुरगीं सांग भुरगीं आतांची खूब मस्ती जालां

पाचवे सवेच्या भुरग्यांक कांयच येना वाचूंक जाल्यार वाचपाकूय जायना हय ओनलायन जाल्ल्याकूच चड जाल्या अशें आमच्या टायमार खूब बरें आसलें

आतां कशें म्हूण सुदरावपाचे ह्या भुरग्यांक

आमी तांकां न्हय अेसायमेंट दितां पळय तें सगळें नेटावयल्यान मेळटा पळय तशें दिवं उपकारना आतां

हय अशे गांवांनी भोंवून तांकां म्हायती मेळटा वा शेजाऱ्यांक विचारून सगळें बरोवन आयतें मेळटा तशें दिंव उपकारना तांकां आतां

चल तर आं मागीर उलोवया